लोक जेन्ना पयले खेपे ड्रॉइंग काडटात तेन्ना तेमचे ड्रॉइंग सारके येना तेमकां ड्रॉइंग ते एक जरी एक ड्रॉइंग आसा ते कशें काडपाचे तेमकां सारके जमना ते पेन्सिल घेता आनी काडटा पूण तेमकां कितले लायट पेन्सिलान कितले लायट काडपाक ते कळना आनी तेका लागून ते परत परत रबरान खोडटा पेन्सिलान काडटा खोडटा काडटा खोडटा अशें करीत रावता ते तेका लागून तेमगे ज्यो बुकाच्यो किंवां ड्रॉईंग बुकाच्यो पेज्यो आसा त्यो पिंजता आनी मागीर तेमी बुकांपेजी वेस्ट जाता आनी जेवणा एक ड्रॉईंग काडून तेमच्यानी ते कलर भरता तेन्ना तेमचो कलर सारकी ते कलर भरना आनी तो सायडीच्या लागून सगळ्या स्प्रेड जाता आनी तेमचे ड्रोइंग आसा ते पुराय पाड जाता आनी तेमगे ते बूक बुका पेज बी पुराय पाड जाता आनी कलर जो आसा तो सगळ्या स्प्रेड जाता आनी ते ड्रॉईंग जितले ड्रॉइंग बरें काडून सुद्दा फायद जायना आनी जे आनी आमी जे ड्रॉईंग काडपा आमी त्या ड्रॉईंग मागीर दुसऱ्या बुकार किंवा दुसऱ्या पेजीर काडपाक शकता आनी एक बरो कलाकार जावपा जाल्ल्यार आमी दुसऱ्या दुसऱ्या शिक्षकांक किंवा दुसऱ्या सराकडच्यान प्रेरणा घेवपा जाय की ड्रॉईंग एक काडप अशें करून कशें करून ह्या ड्रॉइंगाक अशें काडल्यार कशें जाता तशे काडल्यार अशें काडता अशे करून शिकपाक जाय दुसऱ्या कडेन आनी बरे तरेन आमी ड्रॉइंग काडपाक जाय जरी एक गांवां एक बरो कलाकार आसलो जाल्यार तेजे कडेन वचून आमी शिकून तेगे कडच्या आनी मात्शी प्रेरणा घेवन आमगे ड्रॉईंग कशी बरें जावं शकता तशे भशेन काडपा जाय आनी कलाकार जावपा लागून तुका डेली भरपूर प्रॅक्टीस करपाक जाय सदां ड्रॉइंगूच काडपा जाय आनी जेहां तुका कलाकार जाता तेन्ना तुका बरी बरी ड्रॉईंग काडू शकता जी आतां एक गाडयेचे बरे ड्रॉइंग काडू शकता तशेच एक सिनरी तशेच झाडां तशे भरपूर एनिमल्स आसा तशे तूं एक सिटी ड्रॉईंग काडू शकता आनी भरपूर एक नोय किंवा दोरयो तेजे ड्रॉइंग काडू शकता तशेंत आनी भरपूर बारीक गाडयो सिटी तूं मागीर भरपूर एक व्हडलो दोरयो काडू शकता आनी सिनरी लँड स्लँड अशी तूं भरपूर ड्रॉईंग काडू शकता अशकरून तूं हळू हळू काडून एक व्हड कलाकार जावन तूं ती ड्रॉइंगा विकून फुडें बरो व्हड कलाकार जावन तशेच तूं पोशीत ड्रॉईंग बरी बरी ड्रॉईंग काडून तूं ती ड्रॉईंग विकोन फुडें व्हडले कलाकार जावं शकता ती ड्रॉइंग विकोन तुगे फुडें लायफ वचूं शकता आनी तूं व्हडलो कलाकार जावन तुगे नांव उजवाल करपाक शकता